हँ सेबो छै अनार छै किराना दोकान भी करै छियै बीस टका किलो अनार छै सए टका सए मे डेढ़ किलो सेब दै छियै चालीस टकाके दर्जन केला छै हँ ठीके छै भेजू चाबलो दाल छै तीस तीस टका तीस चालीस छै चावल किलो दालो छै सए टका किलो चना दालि दू सए टका किलो करू तेल दू सए

पहलमान तेल बढ़िआँ तेल राखै छियै छै डेढ़ो सए बला ओ ठीके छै भेजू सबकिछु छै किराना दोकानमे सबकिछु छै जे चीज खोजबै से चीज मिलतै एतऽ हँ काजूओ किशमिश छै किराने दोकानके सबकिछु राखैत छी

ठीके छै

ठीके छै तऽ भेजू आदमी कऽ